असां दिल्ली जहिड़े महानगर में रहंदा आहियूं हिते जुदा जुदा पखी नज़र हाणे कोनि ईंदा छोकि एतरी त अने हिते बिल्डींग ठही वियूं आहिनि एतिरो त फैलाव थी वियो आहे एतरी आबादी वधी वई आहे की पार्कन लाइ या वरी खुले आंगन लाइ माण्हुनि जॻह ई कोनि छॾी ॿी ॻाल्हि जेकि आहे जंहिंजे कारणु पखी नज़रि न था अचनि उहा आहे इते जी वधंदियूं गाॾियूं हर घर में ॿ टे गाॾियूं आहिनि सभनीनि खे पंहिंजी पर्सनल गाॾी खपे एतिरो त उते शोर वधी वियो आहे नॉइस पोल्यूशन वधी वियो आहे की पखियुनि जो हिते जीअणु मुश्किल थी वियो आहे दिल्ली शहर में हाणे अगरि को पखी नज़रि अचे थो त उहो आहे छाड़ो कबूतर इन जे अलावा तव्हांखे अगरि पखी ॾिसणा आहिनि त तां या त चिड़िया घरु वञो या वरी कहिड़े अहिड़े जेके पार्क ठता आहिनि बसि उते वञी करे तव्हां पखी ॾिसी था सघो कबूतर खे तव्हां हेॾे होॾे ॾिसी था सघो छोकी कबूतर जेका आहिनि उहे वधीक शोर में बि गुज़ारो करे सघंदा आहिनि ऐं कबूतर खे रहण लाइ ज़रूरी न आहे की पेड़ ते घोंसलो ठाहिणु घुरिजे कबूतर पंहिंजो घोसलो कहिड़े बि विख में वञी ठाहे थो सघे किते बि चारि छह ॾंडियूं रखी करे पंहिंजो घोसलो कबूतर ठाहे वठंदो आहे ऐं कबूतर जो अंडे ॾियण जी जेकी क्षमता आहे उहा बि वधीक आहे कबूतरी जेकी आहे उहा कई साल में ट्रे चारि दफ़ा अंडा ॾई था सघे ऐं इन करे बि कबूतर वधीक ॾिसण में अचनि था अगरि मां चवां कि मां दिल्ली में कहिड़ा पखी ॾिसण चाहियां थी त चिरैया नंढी चिरैया जेकी चिड़ी असां जेकी चवंदा आहियूं उहा बिलकुल बि हाणे ॾिसण में कोनि ईदी हुन जी चूं चूं चूं जेकी असां पहरियों ॿुधंदा हुआसीं तूं ॾिस हुननि जे पुठियां भॼंदा हुयासे बचपन में उहा हाणे असां ॾाढा ई मिस था कयूं ॿी अगरि हिते मोर पपीहो कोयल कंहिंजी आवाज़ु अचे त केॾी न ख़ुशी थी वेंदी आहे की अरे कोयल जी आवाज़ अचे थी किते त वञी वेठी आहे अगरि असां जुदा जुदा पक्षिन खे हिते ॿुधी सघूं त केॾो न मज़ो अची वञे